हमारे ज़िले के मणिपुर स्थित एक गाँव जहाँ साक्षात देवी वहाँ

हर लोग जाते हैं हम लोग भी जाते हैं वहाँ और वह नौ दिन तक वहाँ इतनी भीड़ इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं है और वहाँ साक्षात सक्ति पीठ भी हैं साक्षात हनुमान जी का भी वहाँ पंचमुखी मंदिर है यहाँ क सब लोग जाकर वहाँ पूजा करते हैं और उसी के बग़ल में एक माँ काली का मंदिर भी है जितने लोग यहाँ से गुज़रते हैं सब लोग जाते हैं शंसहानी काली नाम से जानी जाते हैं वहाँ एक थनेश्वर मंदिर हैं भोलेनाथ का जहाँ हर लोग जाते हैं हम लोग भी जाते हैं साक्षात वहाँ देव स्थल हैं एक बग़ल में जटमनपुर मंदिर हैं वहाँ भी भोले भोले शंकर का मंदिर है वहाँ भी सब लोग हम लोग भी जाते हैं वहाँ मंदिर भव्य है वहाँ देखने का एक एक पार्वती मंदिर हैं जो नीचे में हैं बहुत नीचे वहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ मेला लगता है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ आस पास के ज़िले के जैसे बेगूसराय दरभंगा मधुबनी वहाँ के सभी लोग आते हैं देखने और और दुर्गा पूजा हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और सत्ती का सबसे बड़ा यहाँ पीठ है मणिपुर बग़ल में उसी के बग़ल में शमशानी काली हैं वहाँ भी बहु ज़्यादा लोग हम लोग भी जाते हैं जाते हैं बहुत भीड़ होती है वहाँ देखने योग्य हैं बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यह धार्मिक का सबसे बड़ा मंदिर मणिपुर का स्थान हैं और ये थानेश्वर मंदिर जो हैं वहाँ भी झम झमटीया एक बेगूसराय है वहाँ से जल लेकर लोग आते हैं वहाँ जल चढ़ाते सावन महीना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हम लोग भी वहाँ जल चढ़ाते हैं झमटीया से जल लेकर जैसे देवघर से यह सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं उस तरह से लोग झमटीया से जल लेकर आते हैं और बाबा थानेश्वर मंदिर समस्तीपुर में चढ़ाते हैं उसी के बग़ल में शमशानी काली हैं जहाँ शमशान घाट भी है वहाँ जब लोग का अंत होता है तो वहाँ भी लोग का दाह संस्कार भी होता है इसलिए शमशानी काली वहाँ नामी गामी हैं